नमस्ते जी हमें आपकी मार्केट से मछली चाहिए

वो मछली हमें चाहिए हमें एक किलो रोहू मछली चाहिए देखिए वह मछली अच्छी रहेगे ना चाहिए जैसे फ्रेस रहे सब से अच्छी मछली वही है कि उससे अच्छी मछली है सब से अच्छी यही मछली है मतलब सब से फ्रेस अच्छी मछली यही है तो जी उसको आप काट के देंगी कि वैसे खड़ी मछली देंगी जी उस काम जी हमें काट के चाहिए तो काट के देंगी तो कैसे पड़ेगा ज़िंदा हो वैसे खड़ी देओगी तो कैसे पड़ेगा बहुत ज़्यादा तो नहीं बता रही हो जी जैसे पाँच सौ तो ज़्यादा पड़ेगा लेकिन वह अच्छी मछली तो है ना जैसे जैसे यह मतलब है कि जिसे ज़्यादा दिन की रखी हो दो दिन चार दिन तो मछली हमें नहीं चाहिए हमें अच्छी और स्वस्थ मछली चाहिए मतलब वो सब सब मछली से अच्छी है उससे भी अच्छी मछली आती होगी

तब दाम उसका उतना रहेगा दाम उसका उस उतने ही में रहेगा हाँ थोड़ा कम कर के बताइए तो हमें ताज़ी मछली चाहिए चलो ठीक है चार सौ में तो ठीक ही है तब ठीक ही रहेगा जब भाई बातचीत हो गई हाँ एक किलो हमें चाहिए